हालो पात्रांव मात्शे हें सोंपलेलें ओली कोथंबीर सोंपलेली ती ती हाडपाक दुकानार गेल्लो हां पात्रांव हां पात्रांव कितें कितें करपाक जाय हय म्हणजे शिवराक शिवराक जेवण जाय कांय नोनवेज जाय पडटलें आनी पात्रांव लोणचे पापड बी तशें नाका

हय कितल्या लोकां खातीर जातली जातली ना पात्रांव आतां नुस्तें नुस्तें मात्शें म्हारग पडटले आमकां मेळातूय म्हणून हें ना नेम ना बरें बरें

बरें बरें हाडून दवरता हाडून दवरता बाबल्याक सांगता सगळे हाड म्हणून हाडून घेता बाबल्या कडल्यान हय जातले जातले